ہیلو سلام علیکم میں میرا نام جی میرا نام سعدیہ ہے جی میں اسٹوڈینٹ ہوں انٹر سیکنڈ ایئر ہو گیا ہے میرا اب میں میں چاہ رہی ہوں کہ اب میں کالج کنٹینیو کروں یا پھر کوئی کورس کر تے ہوئے انٹر ڈگری لوں یا پھر کورس کرنے کے لیے اب جاب میں چاہ رہی ہوں کہ میں جا ب کرتے ہوئے پڑھوں تو

جی جی اوکے اوکے اب جاب کے لیے اپنے کو کورس لینا ضروری ہے یا پھر اپن کنٹینیو جا یہ پڑھائیچ رکھنا ہے اسٹڈی جی جی میں سوچ رہی تھی اکاؤنٹس یا سائنس دونوں میں سے ایک کون سا کورس لینا اپنا ڈگری میں اوکے

اوکے اپن ڈگری کرتے ہوئے کمپیوٹر کورس کریں تبھی بہتر رہتا شاید میرے خیال میں اکاؤنٹس لے کے صحیح رہے گا مگر میگزیمم اپن کورس کر رہے بھی تو کتنا ٹائم لے لینا تو کورس کے لیے اپن کتنی ایئر ون ایئر سکس منتھ